ہیلو ہیلو میم آپ کے ہاں دال مکھنی

ہیلو سوری بٹر سوری سوری سوری بٹر نان اور ہیلو

میم وہی پوچھنا تھا مجھے میم اِس پہ فون آنٹی جی اوکے تو وہ آن لائن ڈلیوری ہوتی ہے اُس کی زومیٹو ڈسکاؤنٹ مِلے گا کچھ زومیٹو یا سوگی سے ہیلو ہیلو کچھ کچھ ڈسکاؤنٹ مِلے گا سوگی یا زومیٹو سے اوکے کیا اوکے تو میم تھالی ہوگی آپ کے یہاں تھالی جو ہوتی ہے پوری اوکے تو اُس کی بھی آن لائن ڈلیوری ہو سکتی ہے سوگی زومیٹو اوکے تو میم یہ تھالی جو ہے اِس کی بھی آن لائن ڈلیوری ہو سکتی ہے یا نہیں اوکے تو مطلب تھالی اگر مجھے کھانی ہو تو اُس کے لیے مجھے آپ کے ریسٹورینٹ آنا پڑے گا اوکے تھینک یو اوکے ٹھیک ہے اوکے تھینک یو